میں نے ابھی دس دن پہلے ایک موبائل فون خریدا ہے جو کہ سمسنگ کمپنی کا ہے اور اس کا سیریز ایف تھرٹی ٹو ہے اس کے فیچرس بہت ہی شاندار ہے جس کے اندر چھ جی چھ جی بی ریم اور ایک سو اٹھائس جی بی انٹرنل اسٹوریج ہے اس کا پروسیس بہت ہی شاندار ہے کیمرے کی کوالٹی بہت اچّھی ہے تصویروں کی کوالٹی فل ایچ ڈی میں ہے بیٹری پک اپ بھی بہت اچھا ہے اور ڈسپلے کا سائز بہت ہی عمدہ ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے در درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی اِس موبائل فون کو خریدے